ہیلو ہمیش سلون میں توحید بول رہا ہوں سر مجھ کو ہیئر کٹ کروانا تھا اسٹائیلش میں تو آپ کے پاس کون کون سا ہئیر کٹ اویلیبل ہے مطلب کون کون سے اسٹائیل ہے ہاں سر تو کٹنگ میں مطلب کون کون سی رہے گی اچھا وہ ون سائیڈڈ کرایا تو کتنا چارج لگے گا اچھا اور سر اور کیا کیا سروس اویلیبل ہے اپنے پاس ہئیر کٹ کے ساتھ ہیئر واش ٹھیک ہے سر میں ایک گھنٹے سے آتا ہوں میری اسپائک کٹنگ کرنا رہے گا اور شیو کرنا رہے گا